ستاروں کا کام ہے رات دن کام کرنا وہ کبھی نہیں رکتے اسی لیے ہم کو اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ زندگی میں ہمیشہ کام کرنا چاہیے